मैथिलीके प्रचार प्रसार एना होतै कि जब हम दू चारि लोग चौक चौराहापर बैठै छियै तऽ उहाँ मैथिलीमे बोलब आओर सुनैमे अच्छा लागै तऽ ओ प्रचारे प्रसार भेलै आओर हम बाल बच्चा भेल मैथिली बोलबै तऽ ओहो हमरे देखौंसी मैथिली बोलतै आओर अपना बाल बच्चाके भी लोक सिखेतै मैथिली बोलै लऽ आओर इएह तरीकासँ मैथिली भाषाके बचाबके संरक्षण करि सकै छै जाहिसँ दसगो लोगके सलाहो भेलै वहाँ मैथिलिये भाषामे बोलि देबै मैथिलिये भाषामे बोलबै आओर भाषण दबै तऽ सुनैमे अच्छा लागतै तऽ मैथिली सभ्यता भाषा बचतै आओर मैथिली भाषा बचाके रखैके हमरा लोगनिके चाही